में मेरे घर मेरे घर दे न थोह्ड़े हारा चलियै ओह्दे अग्गें गै मेटाडोरां लग्गी दियां होन्दियां न साढ़ा स्टॉप इद्धर गै सैनिक स्कूल जेह्ड़ी मेटाडोरां दा स्टॉप ऐ उद्धरा गै मेटाडोरा मिलदियां ते मिगी घरा थोह्ड़ा हारा चलना पौंदा ओह्दे बाद गड्डियां मिली जन्दिया न सीट ते जन्दे बाकी मिली जंदी ऐ लेकिन इ'न्ना रश होंदा गड्डी च इ'न्नी सारी सवारी फुल करी ओड़दे न ओह् गड्डी च हत्थ रखने दी बी जगह् निं होंदी पैर रखने दी बी जगह् निं होंदी लोग इक दूऐ दा पर्स बी चोरी करी ओड़दे न मेरी बारी बी इक बारी होया हा मेरे पंजाह् रुपए चोरी करी लैते कुसै ने मिगी लब्भे गै निं बाच जोल्लै में कॉलेज आई ते इ'यां मेटाडोरे आह्ले इ'यां निं करना चाहिदा उ'नें उ'न्नी गै सवारी बैठानी चाहिदी जि'न्नी सीटां न इ'यां पूरा खड़े करी ओड़दे न अंबफला चा ते पूरा गै इ'न्ना रश करी ओड़दे न ओह् बैठन गै निं दिंदे कदें कवार कॉलेज थोह्ड़ी लेट छुट्टी होवै ते अंबफला रिहाड़ी दा अंबफला चली जन्नी आं गड्डी पकड़न ते सैनिक स्कूल आह्ली गड्डी पूरी फुल होंदी ऐ पूरी फुल होंदी ऐ ओह्दे च ते खड़ोन बी निं दिंदे ते टैम गै इ'न्ना होई दा होंदा ते कदें चार बज्जी दे होंदे कदें पंज बज्जी दे होंदे ते खलोन गै निं दिंदे न ओह् बड़ी मुश्कलें चढ़ी चुढ़ियै मुड़े उत्तरी छुत्तरियै फिर चढ़ना पौंदा बड़ी दिक्कत औंदी ऐ असें ई मेटाडोरें च ते बोलदे की कदें कबार ते जि'यां ऐ डरैबर शरैबर न एह् पता निं इं'दे बिच इ'न्नी स्मेल औंदी ऐ चुटकी छुटकियें दी इ'न्नी स्मेल औंदी कदें पैसे मंगदे कदें किश बोलदे न ते इ'न्ना गंदा लगदा इ'यां मे ते घर आइयै मम्मी बी सनानी मम्मी इ'यां इ'यां किसै ने शराब पीती दी होंदी किसै ने किश इ'यां बिलकुल गंदा बतीरा इं'दा इ'नें पता गै निं चलदा की जुसी तुसें सवारी लैती दी ऐ स्टूडेंट कराया ते स्टूडेंट कराया कट्टो कदें कबार अस सिविल च चली जन्दे कॉलेज ते उद्धरा पूरे बीह् रपेऽ कट्टदे न बीह् रपेऽ बी कराया निं ऐ सतारां रपेऽ ऐ ते ऐ पूरे बीह् रपेऽ कटदे न तिन्न रपेऽ बी बापस निं करदे न एह् ओह्दे बाद साढ़े कन्नै मतलब इ'न्ना ओह् करदे न एह् स्टूडेंट कराया बी पूरा निं कटदे न एह् कदें कबार आखदे तुस सिविल च हो तुसें पूरे पंद्रहां बीह् रपेऽ देने सतारां रपेऽ कराया तां बी त्रैऽ रपेऽ बी बापस निं करदे न ते हून ते असें आइडेंटिटी कार्ड बी थ्होई दा ऐ लब्भी दा ऐ ते अस हून आइडेंटिटी कार्ड लाइयै गै जन्ने आं ते हून ते चलो साढ़ा दस रपेऽ कराया गै कटदा ऐ लेकिन जो बच्चे कोचिंग शोचिंग लैन जन्दे न उं'दा ते बड़ा मुश्किल करी ओड़दे न एह् उ'नें ते पूरा बीह् रपेऽ कराया जन्दे बाकी बी आंदे बाकी बीह् रपेऽ कराया इ'नें गी एह् नेईं करना चाहिदा जे सतारां रपेऽ कराया ऐ ते इ'नें पूरे त्रैऽ रपेऽ बापस देने चाहिदे न बच्चें गी एह बड़ा गलत करदे न अगर स्टूडेंट कराया दस रपेऽ ऐ कदें कबार लैंदे कदें कबार नेईं लैंदे सीट एह् केह् बोलदे की विंडो सीट तो बड़ी इम्पार्टेंट होती है गड्डी मतलब गड्डी च जेह्ड़ी विंडो सीट होंदी ऐ ओह ते बड़ी जादा जरूरी होई जंदी ऐ साढ़े ताहीं हून गर्मियें आना गर्मियें ई इ'न्नी गर्मी होंदी ऐ खड़ोने दी बी जगह निं होंदी ऐ ते हून जुलाई म्हीना जेह्ड़ा हून आना ते ओह्दे छड़ा चिप चिप पानी चिप चिप गै होंदा रौहंदा ऐ ओह्दे छडी स्मेल होंदी ऐ इ'न्ने लोकें ई स्मेल होंदी ऐ उ'त्थें खड़ोन बी निं होंदा इ'न्नी मुश्किल होई जंदी गड्डी च आना सफर करना बड़ा मुश्किल होई जंदा साढ़े ताहीं हून ते अस कॉलेज दे बच्चे न ते हून ते बड़ा मुश्किल होई जंदा कॉलेज दे बच्चें ई बैठांदे गै निं हैन कदें कदें कदें पूरी सवारियां फुल होई जंदियां ओह्दे बिच कोला बी असें बड़ी परेशानियां दा सामना करना पौंदा ऐ